साढ़े डोगरें च आर्ट दिक्खी लैओ हा मढ़ो तुस पैह्लें अस पैह्ले ओह् करदे हे इयां करोशिये कन्नै चीजां बनांदे हे हैनी अज्जकल ते ओह् चीजां मुक्की गै गेदियां न इ'यां लोक ओह् सब करदे गै नी हैन सारे रेडीमेड गै लैना पंसद करदे अवा करोशियें कन्नै बनदियां हियां स्वेटरां शाल बच्चें दे निक्के निक्के बुटू ते अज्जकल ते भगवान दे इं'या निक्के निक्के वस्त्र बी बनदे हैना आ'ऊं आपें बनानी होन्नी करोशिये कन्नै इन्नियां चीजां इनें कपड़े अगर तुस आक्खो ते डोगरें च इ'यां सुत्थन सुत्थन ते ओह् कमीज जनानियें दी ते मरदे दी इ'यां सुत्थन ते उं'दी बी इयां इक कुर्ता ते सुत्थन होंदी एह् किश बा अज्जकल लोक कुत्थै लांदे अज्जकल लांदे गै नी हैन एह् ते असें बी जैल्लू कुतै इ'यां डोगरें दा ब्याह् होऐ कुड़ियें दा तैल्लु कुड़ियां पांदियां न ओह् सुत्थन ते ओह् कमीज सलवार सलवार सूट बी कुत्थै होंदा सुत्थन ते कमीज होंदी ऐ ते डोगरे हां डोगरी कढ़ाई होंदी हैनी ओह् इ'यां लैस इ'यां कनारी लग्गी दी होंदी ते ओह् दिक्खे दा असें बी अज्जकल उ'यै चला दा ने ना कुत्थै गै पराने केह् गै चलदा परांदा होंदा सुत्थन होंदी ते कमीज होंदी कनारी लग्गी दी होंदी ते होर करोशिये कन्नै कपड़े बनांदे उ'यै चला दे न नेना कोटियां अपनियां बुनी बुनी बच्चे गी लोआंदे बुटू स्वैटरां सारा किश बनाइयै में आपें बड़ी बनाई दियां लोकें ते रडेमेड पंसद औंदियां न अवा जेह्ड़ियां अपनी बनाई दियां चीजां न ओह् शैल गै होंदियां न नां ओह् खराब होंदियां आपें तुस जेह्ड़ा मर्जी रंग जेह्ड़ा मर्जी किश करो जेह्ड़ा मर्जी जियां मर्जी बनाओ हैनी लो कपड़ा कोई डोगरें दा कोई खास कपड़ा ऐ ते नी ऐ ऐ ते नी ऐ